ہم نے اپنے كالج سے ٹائم نے كركٹ كھیلا تھا یہ ہمارا بہت ہی پسندیدہ كھیل ہے اور میرا كافی لائف انجوائمنٹ ہوا تھا كر كالز كے ٹائم میں كالج میں ہم زیادہ سے زیادہ خالی ٹائم میں كركٹ كھیلا كرتے تھے كركٹ میرا پسندیدہ گیم ہے اور ہم نے پرائز بھی جیتا تھا كركٹ میں كالج میں ہمارا جو ہوا تھا ٹورنامنٹ بھی ہوا تھا كركٹ میں وہاں ہم نے پرائز بھی جیتا ہے اچھا خاصا ہم مین آف دا میچ بھی رہ چكے ہیں كافی اچھا خاصا رن بھی بںائے تھے اس بار میں نے كافی اچھا كھیل كھیلا تھا ہم نے اور تو مجھے اچھا تجربہ رہا ہے كركٹس میں اور كالج لائف میں ہم نے بہت كچھ كركٹ كھیلا ہے بہت